असांजे हिते हिकु हाट बाज़ारि आहे जिते घणे ई माण्हू शयूं भाॼियूं सिधा सामान वठणु ईंदा आहिनि हिते ॿाहिरे मुल्क़ जा माण्हू बि शयूं वठणु ईंदा आहिनि हिन बाज़ारि में ईअं शयूं सुठियूं आहिनि किफ़ायती पैसे में मिलंदियूं आहिनि हिते छंछरु आर्तवार जो शयूं घटि पैसनि में मिलंदियूं आहिनि तंहिं करे छंछरु आर्तवार जो चङी भीड़ हूंदी आहे हिते शयुनि जो अघु ॿियनि जॻहियुनि था ॾह टका घटि में मिलंदो आहे जंहिं करे घणे ई माण्हू महीने जो यको सिधो सामान वठी वेंदा आहिनि माण्हुनि खे हितां खां शयूं वठण सां घणी बचति थींदी आहे तंहिं करे असांजे हिते इहो हाट बाज़ारि ॾाढो किफ़ायती मञियो वेंदो आहे